नायफ म्हणजे सुरो म्हणजे तरे तरेच्यो सुरयो आसतात अशें ब्रॅड कातरपाची म्हुणू सुरी बटर लावपाक वेगळी सुरी बारीक कांदो चिरतले जाल्यार वेगळी सुरी आंबे कातरपाक आनी फायन धार आशिल्ली सुरी अशें तरे तरेच्यो सुरयो आसात आमगेर तरेच चार पांच तरेच्यो तरी सुरयो आसा आमचे कडेन आनी त्या त्या वेळार आमी त्या त्या गाजलीक त्यो वापरतात प्लस सुरयो आमगेल्यो शिवराक म्हुणू सुरयो आसात त्यो वेगळ्या रंगाच्या मुठयेच्यो

कांद्याच्यो म्हुणून वेगळ्यो आसा त्यो वेगळ्या रंगाच्यो मुठयेच्यो नुस्त्याक लावपाक वेगळी आसा सो सो ह्या म्हज्या घोवाकूय तांच्या बद्दल बरेंच कळटा अशें सुरया बद्दल सो अमके तरेची सुरी आमगेर ना म्हणटकत ती हाडुया अमकेच तरेची सुरी हाडल्यार बऱ्याक पडटली अशें खूब उलोवन उलोवणी जाता आमची आनी त्या त्या प्रमाणे सुरयो आसा आमचे कडेन